मुझे इनडोर से ज्यादा ना आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पसन्द है इतना ज्यादा पसन्द है ना मैं अपनी मम्मी से दिन भर डाँट खाती रहती हूँ बाहर खेलने के लिए और मुझे सबसे ज़्यादा पसन्द है बैडमिन्टन खेलना उसके लिए मैं दिन दिन भर खेल सकती हूँ इतना मुझे पसन्द है खेलना वह आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए और फिर ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो मैं खेलती हूँ जैसे कि क्रिकेट हो गया वॉलीबॉल हो गया फुटबॉल हो गया कबड्डी खो खो बैडमिन्टन इसमें मैं आउटडोर में मैं अपने स्कूल में भी प्रैक्टिस के नाम पर भी बहुत खेलती रहती थी इस चीज़ के लिए मुझे पर्सनली बैडमिन्टन बहुत ज़्यादा पसन्द है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरिएन्स रहा बैडमिन्टन खेलने में बहुत ज़्यादा आनन्द आता रहता है मुझे उसको खेलने के लिए उसमें मेडल्स वग़ैरह मैं जीतती रहती थी मैंने नेशनल लेवल पर अपने स्कूल को प्रेजेन्ट किया है और बहुत अच्छा लगा है मुझे इस चीज़ के लिए क्रिकेट खेलती हूँ बट क्रिकेट में मुझे बैटिन्ग बहुत ज़्यादा पसन्द है कम्पेयर टू बॉलिन्ग बॉलिन्ग मुझे बिल्कुल भी पसन्द नहीं है उसमें इतना फेंकना रहता है मेरे हाथ मुड़ जाते हैं और बैटिन्ग में एक्सपीरिएन्स मेरे बहुत अच्छे रहते हैं खो खो खेला है मैंने खो खो अपने स्कूल में खेला था स्कूल के हाउस कॉम्पिटिशन में मैने खो खो खेला था जिसमें मैं गोल्ड मेडल लाई थी अपनी टीम के साथ वह मेरा एक्सपीरिएन्स मेरा बहुत अच्छा था वॉलीबॉल मैं तो अपने मैं अपने स्कूल के बॉयज के साथ वॉलीबॉल खेलती थी और वह मुझे बताते रहते थे मैं उनको सिखाने लग जाती थी इतना अच्छा एक्सपीरिएन्स था वे मुझे बोलते थे आप इतना अच्छा खेलती हो तुम इतना अच्छा खेलती हो वॉलीबॉल तुम अच्छे लेवल पर जा सकती हो तुम प्रैक्टिस करो उस चीज़ में मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए मैंने खो खो खेला है वॉलीबॉल और बैडमिन्टन मुझे बहुत ज़्यादा मेरा मनपसन्दीदा आउटडोर एक्टिविटी है जो मैं अपने भाई के साथ अपने टीचर्स के साथ अपने कोचमेट्स जो हैं मेरे उनके साथ मैं खेलती रहती हूँ मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरिएन्स लगता है और मैं मैं दो से तीन घण्टे खेलना मेरे लिए बिल्कुल आम बात हो गई है बैडमिन्टन मुझे इतना ज़्यादा पसन्द है मैं स्टडी को छोड़ छोड़कर बस आउटडोर एक्टिविटीज़ पर ध्यान देती रहती हूँ क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन्स रहते हैं जहाँ तक मुझे लगता है आउटडोर एक्टिविटीज़ पर पहले के ज़माने में होता था जब खेलना कूदना पाप होता था मना करते थे पेरेन्ट्स लेकिन अब के पेरेन्ट्स बहुत ज़्यादा सोच अच्छी हो गई है नेरो माइण्डेड नहीं हैं तो वे आउटडोर एक्टिविटी के लिए मना नहीं करते हैं मैंने तो अपनी पढ़ाई छोड़ छोड़कर आउटडोर एक्टिविटी पर फोकस किया है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है मेडल्स लाई हूँ बैडमिन्टन में मुझे बहुत ज़्यादा मेडल बहुत ज़्यादा एक्सपीरिएन्स अच्छा था वहाँ पर मेरा बैडमिन्टन रहा है वहाँ पर मैं खेलती थी